हेलो सर नमस्ते मेरा नाम धीरज और आप सिराज होटल से बोल रहे हैं सर हम आप के यहाँ डेली कस्टमर हैं और अगर हम को यहाँ आना पड़ता है आप के यहाँ आप की डिशेज अच्छी हैं आप के यहाँ अच्छी सर्विसेस मिलती हैं जिस से हमारा मन करता है कि बार बार आप के यहाँ आएं मुझे उम्मीद है कि आप हमारे यहाँ तक भी डेलीवर करें और हम आप की सर्विस से ख़ुश रहेंगे और अच्छा होगा कि आप सर्विस दें और जिससे मेरा समय बचे और मुझे और कामों में अपने टाइम को बनता हो मौसम ख़राब होने की स्थिति में या फिर और स्थिति हो जिससे समय मेरा बच सके जिससे कि हम यहाँ ना आ पाएँ फिर भी हम को आपके भोजन का लाभ मिल जाए आप के स्वादिष्ट भोजन का मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों का सहमत होंगे और ऐसा कर पाएंगे थैंक यू